म्हाका कार्ड्स कोरपाक कळटाय कार्ड्स मागी फ्लावर्स कोरपाक कळटाय फुलां फुल्ल डिफरंट भाशे म्हळ्या रिबनाची आनी मागीर टिशू पेपराचें जायते भाशे करपा कळटा